कपड़े धोने के लिए मैं कुछ खास नहीं जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते है उसके कुछ घंटों पहले मैं बाल्टी में सर्फ़ डाल कर जो कपड़े धोने वाले होते हैं उन सभी कपड़ों को मैं भिगो देती हूँ दो तीन घंटे उसमें छोड़ देती हूँ दो तीन घंटों के बाद में उन कपड़ो को धोती हूँ और अगर मैं मौसम की बात करूँ तो गर्मी के मौसम में धूप में छत पर सूखाती हूँ और सर्दी के मौसम में क्योंकि धूप का इतना होता नहीं है तो मैं कमरे में या हॉल में बालकनी में सूखा देती हूँ और हवा के नीचे वह कपड़े सूख जाते हैं या बारिश का मौसम होता है तो भी मैं कमरे में पंखे के नीचे डाल देती हूँ तो मौसम के अनुसार मैं ऐसे कपड़े सूखाती हूँ बाकी मैं पानी मैं कम से कम पानी मैं इस्तेमाल करती हूँ जैसे की एक बाल्टी में अगर मैंने कपड़े भिंगोए हैं तो मैं एक से दो बाल्टी के अन्दर उन कपड़ो को धोकर साफ और निकाल देती हूँ